नमस्ते आप काम क्या करती अच्छा आप कढ़ाई बुनाई में कपड़ा कहाँ से लेती हैं नहीं ऐसे बात नहीं अगर जैसे कि ज़्यादा कपड़ा लेते हैं थोक में तो हमें थोड़े सस्ते में मिल जाता है जैसे गोरमेंट और और ये स्वयंवर कलेक्शन जो मतलब कि बड़े दुकान से लेते हैं तो अगर ढेर सारा लेंगे तो मुझे थोड़ा कम रेट में मिल जाता है और हम अपने दोकान से ला कर उसको मतलब एक दूना कर कर बेचते हैं तो आपको मेरे दुकान से कपड़े चाहिए एक होता है लोकेश कम्पनी हैं वहाँ से हम लोग वहाँ बोलते हैं एक मेरे बग़ल की कपड़े वाली थी बोल रही थी कि वहाँ से मतलब जो कपड़ा मिलता है सस्ता मिलता है तो हम लोग मतलब मेरा दुकान है सूट का और हमें वहाँ से ले कर आती हूँ और अपने दुकान पर जो का काम करते हैं उसको मैं देती हूँ देखती हूँ

तो कढ़ाई में क्या क्या कर ले चलिए ठीक है आपको कब जाना है कपड़े लेने तो आप ये बुटीक मतलब की हाथ से बना कर उसको बेचती है क्या जैसे कि जो बुट्टी का काम कर रही हैं अच्छा ठीक है यदि आपको लेना है तो सन्डे को मिलना हम चलेंगे लेने